झील तालाब को ऐसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए उसमें क्या होता है कि हम लोग जाते हैं जैसे तो वहाँ पर साफ़ सुथरा होता तो हम लोग बैठ है पाते उसमें जो मछली पालन भी अच्छे से हो जाते हैं जीव जन्तु भी जा कर आराम से पानी पी सकता है उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े लोग आते हैं और उसमें एक कचरा फैला देते हैं कचरा फ़ैलाने से ये होता है कि जीव जंतु पानी उनी पीते हैं उसको भी ऐसे नुकसान पहुँचता है और प्रयास के लिए उसको क्या है तो हमारे गाँव में हैं जैसे रील चलाते है वहाँ से तालाब में तो ऐसा है कि हम लोग जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं उठते हैं और झील में ऐसे बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं और वहाँ पर तो अपना बैठते हैं तो उन लोग को अच्छा लगता है इसलिए तो अपने जितने गाँव बिना समस्त जो भी है अपने इधर ऐसे पूरे साफ़ सुथरा रखना चाहिए झील तालाब को ताकि दूसरे लोग आएं उधर से देखें तो अगला भी अपने तालाब बाहर को साफ़ सुथरा रखे हमेशा इससे क्या होता है कि पर्यावरण में क्या होता है कि हम लोग ऐसे हमेशा साफ़ सुथरा रखे कभी बीमार पड़ेंगे इसमें क्या होता है कचरा फैलेगा डेंगू मच्छर है जाता है डेंगू काटने से जानते हैं क्या होता है इससे क्या है कि आप लोग भी हमेशा साफ़ सुथरा ही रखे झील तालाब और सबको उसको कचरा ना फैलाएँ